हा केरु था ॻाल्हायो तव्हां मां स्कूल जो टीचर आहियां टीकमदास अने त तव्हांजे ॿार जो नालो छा आहे

अच्छा गौरव जी मां ॾिसा पियो कॉपियूं त गौरव सुवालु जवाबु लिखण में त ठीकु आहे लेकिन थोरी उनजी हिंदी और इंग्लिश जो आहे उहो लिखण में थोरी राइटिंग ठीकु नाहे हुनजी त तव्हां कोशिशि कयोसि की गौरव खे घर में खाली कागरु ॾियोसि हुनते लकीरूं पाए करे उहो हिंदीअ जो कोई हिकिड़ो पैराग्राफ ॾियो हिकिड़ो कोई आर्टिकल ॾियोसि त उनखे उहो हिंदी में साफ़ु साफ़ु लिखे हा थोरी सफ़ाईअ सां लिखे हा उहो जिते कॉमो लॻाइणो आहे या फुलस्टॉप लॻाइणो उहो लिखे बाक़ी जो सुवालु जवाबु लिखे थो ॾाढा सुठा लिखिया अथईं लेकिन थोरी राइटिंग छा थींदो आहे की कंहिंमहिल राइटिंग बि सम्झि में न ईंदी आहे टीचर खे त टीचर मार्क्स न ॾींदो आहे त हुन लाइ तव्हांखे ॿियों राइटिंग आहे ॿार जी ॾाढी सुठी हुजणु खपे हाणे हीअं ई साॻियो ई जो इंग्लिश में उहो जवाब थो ॾे पंहिंजी कॉपीनि ते जो लिखे थो उहो जवाबु ठीकु थो लिखे पर कंहिं कंहिं महिल कुझु सेंटैंस जो इंग्लिश में लिखे थो सम्झि में नथो अचे त हुननि के तव्हां ॿार खे घर में जीअं हिंदीअ जी राइटिंग जी अ ट्राइ थो करे ईअं ई जो इंग्लिश थो लिखे उन खे चयोसि की साफ़ु साफ़ु लिखे त साफ़ु साफ़ु लिखंदो त टीचर खे जल्दी सम्झि में ईंदो आहे उहो ओवर ऑल मिलाए करे तव्हांजो ॿार बिल्कुलु ठीकु आहे और पढ़ाई में बि सुठो आहे और असां चाहींदासीं की थोरो घर में हुनखे वधीक प्रैक्टिस पढ़ाई जी बि कारायो ऐं राइटिंग जी बि प्रैक्टिस कराईंदा त तव्हांजो ॿार ॾही क्लास में आहे न त हाणे बोर्ड जा एग्ज़ाम थींदा असां त खणी हाणे लोकल टीचर आहियूं ॻाल्हि सम्झी था वञू लेकिन जॾहिं बोर्ड जो पेपर थींदो त ॿाहिरि जा जो जांच कंदा आहिनि टीचर्स कॉपीनि जी त हुनखे अगरि सुठो सम्झि में ईंदो त उहो सुठा हुनते नंबर ॾींदो त हाणे बोर्ड जी तयारी करायोसि ॿार खे हाणे महीने खनि खां पोइ एग्ज़ाम आहे त राइटिंग जी प्रैक्टिस करे हा रफ़ कॉपी या रजिस्टर वठी करे पोइ रेगुलर घटि में घटि अधु कलाकु प्रैक्टिस करे पर अधु कलाकु लिखे और हुनजे मथो तव्हां हुनखे वरी चैक कयो ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु